जय झूलेलाल मां देवांशी मोटवाणी आहे मुंहिंजे हिसाब सां गेम्स में ॾाढो स्कोप आहे क्रिकेट में क्रिकेट गेम्स में ॾाढो स्कोप आहे क्रिकेट में ॿार वञनि था न नाम कमाए व्लर्डकप खणी अचे था अचनि था ओलम्पिक्स में ॾाढो ॿार क्रिकेट फेडे नई गेम्स शामिलु थी वई आहे क्रिकेट वेट लिफ्टिंग शूटिंग जैवलिन थ्रो हुन जो नीरज चौपड़ा ओलंपिक्स जा मैडल खणी अचनि था नीरज चौपड़ा अहिड़ो सुठो असांजो प्लेयर सिल्वर मैडल खणी अचे थो महिलाउनि जे लाइ बि ॾाढो ॾाढो सुठो भविष्य मनु भाकर अहिड़ी सुठी प्लेयर आहे असांजी वरी मनु भाकर हाणे शूटिंग प्लेयर आहे अहिड़ी सुठी गली में बि ॿार खेॾनि था क्रिकेट आणे क्रि क्रिकेट खेॾनि था बैडमिंटन खेॾे था खेल ॿार तंदुरुस्तु बि रहनि था असांजा ॿार तंदुरुस्तु बि रहनि था शक्ति वर्ध शक्ति वधंदी आहे मूंखे बि खेॾण जो शौक़ु आहे बैडमिंटन क्रिकेट ॾाढी इस्कूल में असांजो ॾाढो सुठो इस्कूल में बि इस्कूल में बि असांजो ॾाढो सुठो क्रिके गेम्स थींदी आहे जय झूलेलाल